कुझु ॾींहं अॻु मूं हिकु जैकेट वरितो हो ऐं हू जैकेट तमामु सुठो निकितो आहे हू जैकेट ॿिनि पासां खां आहे अंदिरां खां बि पाण पाए सघूं था ऐं ॿाहिरां खां बि पाए सघूं था ऐं हीअंर सिआरे में त हू जैकेट मूंखे तमामु कमु पियो अचे मुंहिंजा दोस्त ऐं मां जीअं ई स्कूल में वियुसि त मूंखां पुछण लॻा की एॾो सुठो जैकेट किथां वरितो अथई ऐं जैकेट एॾो सुठो आहे उनजो रंगु एॾो सुठो आहे ऐं उनखे धोएण खां पोइ बि न को हुन फेड खाधो कपिड़ो न को कपिड़ो ख़राबु थियो आहे न को कुझु रेशा आया आहिनि ऐं तमामु सुठो प्रोडक्ट मूंखे निकितो आहे ऐं हुनजो एक्सपीरियंस त जामु सुठो थियो आहे एक्सपीरियंस जीअं सिंधीअ में चएबो आहे तज़र्बो तज़र्बो मां तव्हांखे छा शेयर कयां त जामु सुठो प्रोडक्ट निकितो आहे हुनजी चेन जी क्वालिटी उहा बि तमामु सुठी आहे हुनजो कपिड़ो बि तमामु सुठो आहे ऐं अंदिरां खां हिकदमि मुलायम हिकदमि सुठी शइ ऐं तमामु सस्तो ऐं सोभर आहे हिकदमि ईकोनोमीकल ऐं जामु सुठो आहे